ہاں ہاں ہاں اسی نمبر پہ کال کرنا ہے اور کال جو کرنا ہے نا تم کو صبح نو بجے سے لے کر کے ایک بجے کے بیچ کال کرنا ہے نو بجے سے پہلے نہیں اور ایک بجے کے بعد تم کو کال نہیں کرنا کونو پرابلم تم کو گیس ڈلیوری کروانا ہے کب کروانا ہے دیکھو اتوار اور شنیچر کو کال مت کرو باکی اس کے بعد جس دن کرنا ہے تو میں نے تم کو ٹائمنگ بتا دیا ہے تو گیس بکنگ کے لیے اسی نمبر پہ تم ہم سے رابطہ کر سکتے ہو اتوار اور شنیچر کو چھوڑ کر کے باقی سارا دن صحیح ہے بولے گیس جب تم بک کر دوگے نا تو تم کو دو یا تین دن کے اندر تمہارے گھر پہ پہنچ جائے گا سلینڈر ہاں ہاں لے آ سکتے ہو تو آج بک کر دو اور اس کے جسٹ جو ہے تم بک کر دو اس کے بعد اسی دن آ جاؤ میں تم کو دے دوں گا دیکھو ابھی تو گیس کا ویسے پرائس ہے نو سو اسّی پچاسی کے قریب ہے تم اگر یہاں سے لے جاؤگے ڈائریکٹلی تو تم کو جو ہے نو سو چالیس پڑے گا بس ہاں ہاں اور کوئی پرابلم ہو اگر گھر آ کر کے دیں گے تو بولے نو سو اسّی اور نو سو پچاسی کے بیچ وہی ہوگا پانچ دس پڑے گا

ہاں ہاں آج منگل ہے نا تم آج بک کر دو تم کو جوہے جمعرات کو پہنچ جائے گا

جمعرات کو پہنچ جائے گا اگارہ بارہ بجے کے قریب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے